گیس ایجنسی کے کسٹمر سپورٹ ٹیم کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مجھے بہت تجربہ ہوا آپ کو حال ہی میں ایک خوشگوار تجربہ ہوا اس سے میرا یہ فائدہ ہوا کہ میرا گیس گھر پر ہی آ جاتا ہے